میرے خیال سے حکومت کو کھیلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر علاقے میں اکیڈمی کھلوانی چاہیے جس سے کہ بچے اکیڈمی میں جا کر پریکٹس کر سکیں اور ہر علاقے میں پارک ہونے چاہئیں جس سے کہ بچے اپنی پریکٹس پارک میں کر سکیں اور انہیں کھیلنے میں دقت نہ ہو بہت سی جگہوں پر بچوں کو بیڈ بال کھیلنے کا اور بھی بہت سارا شوق ہوتا ہے تو ان کے علاقے میں پارک وارک نہیں ہوتے تو گلی میں ہی کھیلنے لگتے ہیں اس سے پڑوسیوں کو بھی دقت ہوتی ہے اور وہ جو بچے جو بیڈ بال کھیلتے ہیں اور کچھ کھیل کھیلتے ہیں ان کو بھی دقت ہوتی ہے میرے حساب سے سرکار کو پارک کھلوانے چاہئیں نئے نئے اور اکیڈمی بھی کھلوانی چاہیے جس سے کہ بچہ اکیڈمی میں جا کر پریکٹس کر سکیں اپنی اور اور وہ ہمارے بھارت کا نام روشن کر سکیں اور یدی میں حکومت کی جگہ ہوتا تو میں ہر علاقے میں اکیڈمی کھلواتا یا پارک کھلواتا جس سے کہ بچے اپنی پریکٹس صحیح طریقے سے کر سکیں اور جو اسٹیڈیم ہے اسٹیڈیم میں جیسے صفائی کرمچاری ہے روزانہ صفائی کرمچاری کو بلا کر اسٹیڈیم کی صفائی کرواتا اور وہاں پر جو لائٹیں وائٹیں خراب ہیں وہ سب ٹھیک کراتا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ جیسا میچ کراتا میں میچ میں جو بچے ٹیم جیتتی ہے ان کو وہاں پر ٹرافی ورافی دیتے اور بیڈ بال ویڈ بال جو بھی کچھ ہے سب کرواتا